आमी आमी आमगे फेमिली बाराबोर अेश कोन्न जेवणा आम बोसताय सोगलीं लायक एवरीडे सोद्दां आमी आमगे फेमिली बाराबोन आमी बाराबोन जेयताय सोद्दां आनी आमी हुंयचेय परब आसूं लायक फेस्तां नातालां हुंयचे आसूं ते दिसा आमगे फेमिली सोगली एकठांय येताय सोयरीं दायरीं एकठांय येताय खूब उलोयताय मोस्ती कोत्ताय आनी मागी एकठांय रांदताय आनी जेयतायी बीन आनी ते टायमार आमगे अेशकोन्न जॉक्स बी जाताय आमी एकमुका कोडे खूब उलोयताय हेळटाय आनी अेश कोन्न लग्न बीन आहलें न्हूं ते टायमार सोगलीं येताय रोस काडटाय रोस काडून मागी न्होवऱ्याचेर तांतें फोडोप तेंचे दोण उडोवोप तेश कोन्न जाता आनी नातालां दिसांनी न्हू आमी अेश कोन्न यें कोतालीं कितें सोगलीं एकठांय येवून लायक तितीन माशेन तीं सोगलीं एकठांय येवून लायक नेवऱ्यो कोरमोलां मागी हें बीन कोरोप आहलें स्विट्स बीन कोरोप सोगलीं सोगलीं स्विट्स कोरोप आनी नातालां दिसा आमी लायक घोर घोरां शेजाऱ्यांनी सोयऱ्यांगेर अेश कोन्न स्विट्स वांटोप आसता आमगेलें आनी मागीर तिंवूय आमक तेंगे स्विट्स दिताय केलोलीं घोरा कोडे मागी इगोर्जे आनी अेश कोन्न अेश कोन्न फेमिली डे बीन आसता ते टायमार सोगलो वाडो सोगलो आख्खो गांव एकठांय येता आनी अेश कोन्न प्रोग्रामा अेश कोन्न प्रोग्राम अटेंड कोत्ताय आनी ते टायमार खूब एंटर्टेनमेन्ट जाता कांतार म्हुणटाय मागीर एक्टींग कोत्ताय डान्स कोत्ताय लायक सोगलीं ट्रॅडिशनल डान्स आसताय मागी मिसा वेळा मिसा न्हू अेश कोन्न लायक ते अेश कोन्न गोठ बीन कोत्ताय नातालां दिसांनी गोठ कोत्ताय जेजू आसता मागी आख्खे इगोर्जी कोडे दाखोयताय सिन्स दाखोयताय कितकोन जेजू यें जोल्मो येल्लो हूंय येल्लो जोल्मो मागी तींग गोरवां गोठ्यां अेश कोन्न गोठ्यां मागी गोरवां आसताय बोकडी आसताय हीं जोनवार दोल्लो आसताय मागीर दुसरे सायडीन मागी अेश कोन्न एन्जल्स आसताय तीं शींस यें आसताय कोणू किंग्स आसताय थ्री किंग्स मागी तेंच बारा कॅमल्स आसताय सोगले येताय आनी मागी ते टायमार न्हू आमगे फेमिली सोगली एकठांय येताय आनी आमक खूब बोरें दिसता अेश कोन्न आनी आम पिकनीक पिकनीके बीन ओयत आसतोना सोगलीं बाराबोन ओयताय हूंय रेस्टॉरंटां देखूं ओयत जाल्यार आमी अेश कोन्न एकठांय ओयताय आनी एक रेस्टॉरंटान फेमिली डिनर कोत्ताय ना जाल्या आमी कितें कितें हाडलें लायक कितें हुंयी सोन कितें धोरून आडलें कुल्ली नुस्तें बोर बोरें जाल्यार तीं सोगलीं आमी वाटुनू हाताय आंत आमगे हुंयी फेस्ता बीन गेलें न्हूं तींग आम अेश कोन्न व्होड्ल व्होड्ल नुस्त्या हाडपाचें आनी मागी तींग आमी अेश कोन्न एकमुका वांटोन हातालीं आनी सोगलीं एकठांय येन भाजून हातालीं आनी अेश कोन्न काम बीन रांदोप बीन बाराबोनू जाता आमगेलें आनी तेश कोन्न झोगडीं बीन कांय जायनाय आनी अेश कोन्न आमगे फन ओयताय कझन्स बीन येल जाल्या कजन्सा बाराबोर उलोवोप कित्या तीं खूब तेंपान मेट्टाय न्हू आमी आम तेंको उलोवोप आसता हेडोप आसता सोगलें आसता अेश कोन्न आमगे एकवोठ ओयता जेवोण ओयता बोरोबोर जेवोण जेयताय आमी आमगे उलोयताय आम कीत केल्लें वोर्सा अेश कोन्न कीत केल्लें पोयस आसता न्हू ते टायमार आम उलोताय सोगलें डिसकस कोताय कीत जाल्लें मागी तूंय कीत केल्लें तूं कामा ओयतालें बिजी उल्लें फोन कोरूं मेळना सोगलें उलोयताय आनी मागी आमगे ल्हाणपोणाच्यो होबऱ्यो उलोयताय आमी अेश कोन्न अेश कोतालीं तेश कोतालीं आंत टायम मेणा अेश म्हूण उलोयताय इतलें सोगलें जाता आमगेलें